हा मैने प्रो प्रतियोगिता में भाग वठंदी हुअसि जॾहिं मां स्कूल में पढ़ंदी हुअसि तॾहिं मां कढ़ाई ऐं पेंटिंग कंदी हुअसि ऐं बढ़िया प्रदर्शनी में बि रखंदी हुअसि ऐं उहा सभिनि खे ॾाढी वणंदी हुई ऐं मुंहिंजा टीचर्स बि मुंहिंजी ॾाढी तारीफ़ु कंदा हुआ ऐं हुन खां पोइ मां कॉलेज में आई हुअसि हुन में बि मां मतिलबु पेंटिंग ऐं कढ़ाई कंदी रहंदी हुअसि ऐं हींअर बि कोई बि छुटियुनि में बि मां मतिलबु प्रैक्टिस कंदी रहंदी हुअसि ऐं हुन खां पोइ जॾहिं मतिलबु मां वॾी थियसि मुंहिंजा ॿार आहिनि त मां पंहिंजे ॿारनि खे बि पंहिंजी गुड़ियाउनि खे बि कढ़ाई ऐं पेंटिंग सेखारींदी आहियां मूंखे इहा इहा ॾाढी वणंदी आहे ऐं मतिलबु जेको बि ॾिसंदो आहे ॾाढी तारीफ़ु कंदो आहे इन करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी मिलंदी हुई इन शइ में की कोई मुंहिंजी शइ ॾिसी करे मुंहिंजी तारीफ़ करे थो ऐं हिन करे मुंहिंजी इच्छा थींदी आहे की मां हमेशा कढ़ाई ऐं पेंटिंग कंदी रहां ऐं बढ़िया तरीक़े सां ॾिसंदी आहियां की किथे प्रदर्शनी या कुझु वग़ैरह थींदी आहे त मां हुन में बि भाग वठंदी आहियां ऐं मां अॻियां बि कोशिशि इहा ई कयां थी की भई मां पंहिंजो हिकु हुनुर हमेशा ज़िंदा रखां ऐं हुन में इंजॉय बि कंदी आहियां ऐं आराम सां हुन खे कंदी बि आहियां मां दिलि सां कंदी आहियां हीउ कमु